میں ایک بار جا رہا تھا تو گھر سے تھوڑی دوری ایک غریب آدمی تھا وہ فقیر تھا اور وہ بہت بیمار تھا میں نے اسے دیكھا تو وہ لیٹا ہوا تھا اور اس كا پیٹ بھی كمر سے لگا ہوا تھا تو میں نے اس پوچھا بھائی كیا ہوا تو وہ بیمار تھا میں نے اس كا ہاتھ چیک كیا تو اسے بخار تھا اور اس نے كھانا بھی نہیں كھایا تھا تو میں اسے میں نے اسے دوائی لا كے دی ڈاكٹر صاحب سے پوچھ كر اور اس كو كھانا كھلایا اور كھانا كھلا کركے میں نے اسے چائے پلائی اور اس كو كچھ پیسے بھی دیئے تاكہ وہ آگے اپنی ضروریات كو پورا كرسكے اور اس كو میں نے كپڑے بھی دیئے تاكہ وہ صحیح سے اپنے بدن كو ڈھک سكے